हां हांजी भैया केह् हाल ऐ थोआड़ा बस ठीक और कित लग्गे दे अच्छा और ठीक सारे अच्छा और आंटी बी ठीक नी अच्छ अच्छा ओ यरो साढ़ा जाकत दा जन्मदिन हा ते आ आयो तुस बच्चें भेजेओ हां दीदी लब्भियां ओह् आक्खा दि'यां बाह्र जाना कुतै अच्छा अच्छा कोई नी आयो सारे जने आयो उ'नें बी लैंदे आयो हां निक्के बच्चें बी लैंदे आयो इ'य्यां यरो जाकत जिद्द करा दे हे असैं इ'य्यां करना नी हा वा फ्ही निक्के बच्चें केह् करना जिद्द करदे ते हां हां हां स्हेई गल्ल ऐ साढ़े मनाए नी हे कुसै ते चलो इं'दे तै मनाई लैन्ने हां आखदे एह्का केक लैना ओह्का केक लैना हां चलो अज्जकल दे शौक अस केह् आक्खी सकने बच्चें ओह् ते कड़ा बनिंदा हा ओह् वी बड़ा हा अज्जकल केक ते पार्टी बैलून शैलून पता नी केह् केह् लांदे हां नेईं करगे तांमी इ'नैं कोह्की खलासी छोड़नी हां कन्नै दुगे बच्चें दिक्खदे नी फ्ही इं'दा ज्यादा मन करदा चलो ठीक ऐ भैया आयो फ्ही खरी ठीक ऐ